भारत आने वाले आने जाने का सिस्टम यह है गाड़ी गाड़ी एक तो वो काम मतलब की लेट आता है और जब यहाँ से कोई पैसेंजर जाने की कोशिश करता है तो वो हमारे यहाँ का जो रोड है इतना खराब रोड है कि यहाँ ऊबड़ खाबड़ रोड है यहाँ से जाने के लिए दिक्कत होती है इसलिए टाइम पर पहुँच नहीं पाते है और टाइम जो है जहाँ दस मिनट लगेगा वहाँ आधा घंटा एक घंटा लग जाएगा वहाँ पर पहुँचने के लिए तो इसलिए गाड़ी एक तो आने में भी लेट करती है गाड़ी जितनी भी गाडियाँ है वो अपने टाइम पर आती नहीं और यहाँ से आदमी भी अगर वहाँ पर जाएगा तो वहाँ टाइम पर पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि रोड ही ऐसा है या तो वो अगर जा रहा है तो या तो फिर एक्सीडेंट हो गया या फिर ऊबड़ खाबड़ की वजह से लेट पहुँचेगा कभी टाइम पर पहुँचेगा ही नहीं इसलिए आउ सर यह है कि